एहिठाम समयक सङ्ग जे अइ से देश जे है से तऽ आजाद भेल तखने जाके जे है से पहिने तऽ देश गुलामे रहे आजाद भेल तेकरा बाद जे है से लोक विकसित किसिम किसिमके व्यवस्था जे है से करऽ लागल जे है से अपन मन विचार जे जेना भेलै से करैत रहै तेकरा बाद जाके जे है से आंदोलन जे है से तऽ खतम भए गेलै लोग जे है से विकसित भेल आओर जे है से धर्मके किसिम किसिमके देवता पितरके मंदिर वगैरह जे है से बनाबऽ लागल कीर्तन भजन जे है से करऽ लागल दिन राति जे है से पाबनि तिहार सब जे है से होबऽ लगलै कखनो कोनो तरहक जे है से दिक्कत नहि भेलै लोग जे है से लेकिन देश जे है से जब तक गुलाम रहे तब तक जे है से कोनो जे है से विकसिते नहि रहे विकसित तऽ तखने भेलै जहन देश आजाद भेलै कनि बड़का बड़का नेता सब एखनोके समयमे जे नेता छथि मोदी जी ओ जे है से बहुत विकास कऽ रहल छथि बहुत जे है से पब्लिकके जे है से ध्यान दऽ रहल छथिन गाँव गाँवमे जे है से समान सब विकसित भऽ रहल छै विद्यार्थी विकसित भऽ रहल हँ गार्जियनो विकसित होइया ई सब देखि कऽ सुनिकऽ जे है से तऽ हरेक लाइन कऽ विकसित जे है से भऽ रहल हँ जे है से नेता सब अखन जे है से गाँव गाँवमे जे है से एहि सबमे जे है से बिजली नहि छलै रोड नहि छलै पुल नहि छलै ई सब जे एहि से भेल हँ लोक आब जहाँ तहाँ एहि गाँवसँ ओहि गाँव जुड़ल नदी बेरसँ धर्म कर्म जे एहि से खूब जे है से लोक करैया धर्मसँ तऽ जे जुड़ल अइ सुंदरकाण्ड डेली जे है से रामायण पाठ डेली गीता पाठ डेली सब पाठ जे है से कऽ कऽ जे है से धर्मके जे है से जे ओना कलयुग जे है से कलजुगमे जे है से जतेक धर्म करत ओकरा जरूरे कल्याण हेतै देवताके मुक्ति तखने हेतै जे है से ओ धर्म करत आओर धर्म पर जे है से रहत धर्म पर जे चलत तकरा कल्याण हेतै ओहिके बाद जे है से ओकरा किछु नहि छै जे धर्मसँ बढ़िके किछु नहि छै ओहिमे विकास छै ओहिमे धर्म छै आओर जे है से आंदोलन जे होइत छै पब्लिक सब आंदोलनो करैया जे है से राज्यमे देशमे जे है से करैया लेकिन तकरा बादो जे है से असली धर्म पर जै छै ओएह धर्म सही रहैत छै जे भगवान करैत छथिन सहए होइत छै